मां डिनर सेट घुरायो एमेजॉन था जेको हुन में प्रिंट ॾेखारे पियो फोटूं में उहो प्रिंट न हुओ ऐं जेकी हुन जी क्वालिटी बि हुई उहा सुठी न हुई जॾहिं त मा महिमान खाई करे विया जॾहिं धुअण जे वक़्तु उन जी प्रिंट याने की गुडा गुडियूं जेके उहे बि निकिरणु लॻा ऐं प्लास्टिक जी जेकी क्वालिटी बि हुई उहा सुठी न हुई उहे भॼण लॻियूं ऐ जेके गुडा जेके चमिचा ऐं केवियूं हुअसि उहे बि घटि हुयूं मां हिन मां ख़ुशि न आहियां